जोंहानि न'खराव गासै आठजन दं आइ बाबा आं बिदा सासे बिनानाव बिबाजै बिदानि फिसाजो सानै बिदानि फिजासो सानै आंहा हाइ स्कुलाव फरायनायाव सासे बिराद मोजां लोगो दंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय नालुखफुला बसुमतारि बिथाङा दा क'क्राझाराव हाबहैबाय आङो आङो दा बि ए फार्स्ट सेमिस्टाराव हाबदों बेयावबो आहा बिराद मोजां लोगो दङ साब्रै पदस्रि पदस्रि जुलि मनिथा रुपसरि बिसोरो आंनि बिराद मोजां लोगो बिसोर गासैबो आंनि थाखाय हेफाजाब खालामो मोजां आरो माखासे बिथोनफोराव बिसोरो आंखौ हेफाजाब खालामो आरो गावसोरनि गोनांथि समाव आंबो बिसोरखौ हेफाजाब खालामो आरो बिसिनि गोनांथिनि थाखाय माखासे मुवाफोरखौबो नांगौ खिनिखौ आं हेल्प हेल्प खालामो जोंना बाबाया समाजारि बिथिंनि हाबा मावो हाबा मावो आइआ न'आवनो थायो

जोंहा न'खराव सोलिनो थाखाय एसे खस्थ' जायो खस्थ' जायो फरायनाय बिथिङावबो एसे खस्थ' लामा एरि हान्थिनायफोरावबो खस्थ' जायो आफाया जोंखौ फरायनाय बिथिंआव बिराद हेल्प खालामो मोजाङै फरायनो थिनो माबा मोनसे जब मावनो थाखाय थुलुंगा होयो थुलुंगा होयो जेब्लायबो जेब्लायबो जेब्लायबो नांगौ खिनि थाखा फैसाफोरखौ बुथुम बुथुमनानै होयो जोंनो बेनोसै